मूंखे फ़िल्मी ऐं पिक्चर ॾिसण इलाही वणंदो आहे हर आरितवार ते असां फ़िल्म ॾिसण वेंदा आहियूं असांजे आसे पासे सुठा सुहिणा सहूलियत वारा थिएटर आहिनि वरी अॼुकल्ह त सिनेप्लेक्स जहिड़ा आधुनिक थिएटर ठही विया आहिनि असांजे आसे पासे में सूरज सिनेप्लेक्स गीता टाकिज़ जयश्री टाकिज़ वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह आहिनि हुन में खाइण पीअण जी सहूलियत ॾाढी सुठी ॾिनी अथऊं खाइण पीअण सां गॾु गॾु हुते टाकिज़ में वाजिबु दर बि आहे ॿार गाॾी रखण लाइ बि सहूलियत ॾिनी अथऊं ऐं मुंहिंजी साहेड़ी सां गॾु टाकिज़ वेंदी आहियां साहेड़ी सां गॾु वञण मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे